आमच्या गांवान श्रीगजांत लक्ष्मी देवी मातेचें मंदीर आसा आनी तिजे वर्सुकी जात्रा नोव्हेंबर किंवां डिसेंबर म्हयन्यात येता हांगां जात्रा म्हटल्या दिवजांचो सुद्दां प्रकार दिसून येता सवायशिणी बायलां आसता तीं आपले आपले दिवज घेवन येता देवीक दाखोवपाक आमच्या भुरगेपणान आमी जात्रा आसताली तेन्ना सकाळीं उठून न्हांवन धूवन दिवजांकारां वांगडा आनी पालखे वांगडा वयतालीं मागीर पालखी परत देवळा कडेन पावून सांजचो रथ जातालो आनी रथाचेर खाजें मारपाची प्रथा सुद्दां आमच्या गांवान आसा तेज्या उपरांत देवळा कडेन नाटकां जातालीं अशी आसताली आमची वर्सुकी जात्रा